मछली पकड़ने के लिए हम लोग जाते हैं तो सबसे पहले जाल फिशिंग रॉड सोहत टोर्च काँटा चाकू और उसके बाद हम लोग जाते हैं जब मछली थोड़ा सा ही ऊपर आता है तो हम लोग सोहत मारते हैं उससे मर जाता है माछ फिर हम लोग पकड़ लेते हैं उसके बाद हम लोग जाल गिराते हैं जाल से पकड़ते हैं उसके बाद फिर तियार लगाते हैं त्यार से पकड़ते हैं पहले ज़माना का तरीका था अब अब तो मछली लोग कई प्रकारों से पकड़ लेते हैं कोई करेंट जाल लगा देते हैं कोई त्यार लगा देता है कोई सोहत से मारते हैं कोई बंसी से मारते हैं और मछली पकड़ने का तरीका बहुत अच्छे हैं और मछली पकड़ने में बहुत हम लोग माँस मुसहरी से भी पहले पकड़ा पकड़ते थे अब अब कई कई तरीका निकल मछली पकड़ने का आ गया है कोई करेंट करेंट जाल लगा देता है कोई त्यार लगाता है कोई फिशिंग रॉड से मारता है कोई बंसी से मारता है कोई कंटेनर से मारते हैं कोई चाकू से मारता है कई प्रकारों से मछली मारने का तरीका है हम लोग सबसे पहले जाते थे तो पोखर में हल्का थोड़ा सा भी माछ ऊपर आता है उसके बाद फिशिंग रॉड मारते थे और मछली मर जाता था और कई प्रकारों से अब अब पकड़ी जाती थी फिशिंग रॉड कांटा चाकू कंटेनर गया कुछ सालों कुछ साल पहले इस प्रकार से पकड़े जाते थे अब अब अब तो कई तरीका है करेंट करेंट जाल लगा देते हैं त्यार लगा देते हैं उसके बाद घे पोखर में घुस कर घेर लेते हैं और कई प्रकारों से हम लोग मछली पकड़ते हैं